हमरा कोनो अनुभव नहि अछि लेकिन सबके अपन अपन पसन्द होइ छै ओना तऽ गायक सब मोबाइलपर सुनै छियै तऽ बहुत नीक लागैत रहै छै लेकिन हमरा मोन अछि जे हमरा सामनेमे सिंग गायक अरविन्द सिंह एतऽ जे हम हुनका सँ ओ जे गैबतथिन तऽ हमहुँ सिखतहुॅं हमरो नीक लैगतै खुशी भेटतै किए तऽ हमरा ओहिना मोन यऽ जे हम कतौ देखतिएन अरविन्द सिंहके तऽ हम हुनका सँ गाना सिखतहुॅं लेकिन ओ हमरा सामनेमे अबितथि तऽ आओर खुशी होइतै आओर नीक लैगतै हुनका सँ हम बहुत तरहके तहन गाना सीख सकैत छलहुॅं तऽ से हमरा मोन यऽ बहुत हुनकर गला जे छैनि से गाना जे गबै छथिन से बहुत नीक लागल यऽ बहुत नीक हम अपना हम सुनै छी तऽ दोसरोके सुनाबै छियै हुनकर गाना किए तऽ हुनकर बहुत गाना जे गबै छथिन ओ से बहुत नीक हुनकर तर्ज रहै छैनि आ बहुत नीक सब किछु हुनकर रहै छैनि तै दुआरे हमरा शौक यऽ जे हमरा सामनेमे ओ आबैथ तऽ हमहुँ सिखतहुॅं हमरो खुशी भेटतै नीक